ہلو جی بھائی میں آپ کے دکان سے ایک جیکٹ لے کے آیا تھا تو مجھے وہ جیکٹ بالکل پسند نہیں آئی اس کا کپڑا بالکل خراب ہے اور اس کی آستین بھی بالکل پھٹی ہوئی ہے اندر سے میں وہاں سے آپ کے شاپ سے لے کے آ گیا تھا مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ میں نے پہن کے نہیں دیکھی تھی لیکن جب میں گھر آیا اور جب میں نے پہن کے دیکھی تو اس کے آستین بھی پھٹی ہوئی ہے اور اس کا کپڑا اتنا بےکار ہے بالکل بےکار گھر والوں کو بھی پسند نہیں آیا اور مجھے بھی بالکل پسند نہیں آیا تو بھائی مجھے وہ جیکٹ واپس کرنی ہے کیونکہ مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے مجھے وہ پہننے میں بھی بالکل کمفرٹیبل نہیں ہو رہی ہے اور بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ اس کا کپڑا اتنا خراب ہے اتنا خراب ہے بہت زیادہ پہننے میں بھی بہت زیادہ وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے مجھے اس کو واپس کرنا ہے بالکل کیونکہ وہ نہ گھر والوں کو پسند آ رہی ہے نہ اور نہ مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی ہے کیونکہ میں نے پہن کے دیکھا ہے اس کو تو اتنا کلر بےکار ہے اور کپڑا اتنا خراب ہے کہ ایک بار کے پہننے میں ہی اس کا جو ہے کپڑا پھٹنے کو جا رہا ہے تو مجھے تو وہ بالکل پسند نہیں آ رہی ہے اسی لیے مجھے اس کو واپس کرنا ہے